بہت سارے مقامی تحفظ اور ماحولیاتی اقادمات ہے جو سینٹرل دہلی ضلع میں اہم ہے جیسے کہ پولیوشن کو ختم کرنا اور اب ہواؤں کے ساتھ کام کرنا اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مقامی تحفظ کے لیے بہت ضروری ہیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو ممکن ہے ہمارے رہ معاشرہ خراب ہو جائے اور اس خراب چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ متأثر ہو جائے اگر ایسا ہوگیا تو ہم ہی کیا ہمارے بچوں کو پر بہت اثر پڑے گا ایسا کرنے سے ہماری حکومت کو بچنا چاہیے